जोंनि ओनसोलाव गोबां दै गिदिर दैमा दं जोङो समाव जोङो सानस्रिनो गोनां जायो आरो बे सानस्रिनाया सोरबा रोङो सोरबा रोङा नाथाय जोङो दैजों दैजों बा दैमाजों सोमोन्दो थानायलाय जों सानस्रिबोबाय थानो गोनां जादों आरो बे दै सानस्रिनायाव जोङो नांगौ समाव जोङो गुुबुनखौ जोङो मदद होफानो गोनां जादों बे मदद होनायाव दैजों जे सानस्रिनाय बे सानस्रिनायाव जोङो गुबुनखौ गननि दारै बा जिनि दारै जोङो सहाय खालाम फेरनो हायो आरो सानस्रिनायखौ मोननै मोनथाम आदब खायदाजों जों सानस्रिनो हायो बे सानस्रिनायखौ जों गुबुन रोङैफोरखौबो जों फोरोंफेरनाय जोङो जोंनाव एक्सपिरियेन्स दङ आरो जों फोरोंखांबाय दै गनाय समाव जाय मानसिया सानस्रिनो रोङा बे दै बारनायाव मोदोमनि जि जौथाय बिनि गोबां बारा जायोबा जों सानस्रिनो गोनां जायो आरो बे सानस्रिनाय समाव सानस्रिनो रोङाबा गबनाय थासारियाव फैयो आरो बे गबयोब्ला सानस्रिनो रोङाबा नोङो दैजों गबनायाव जों बियो भुगिनो गोनां जायो सिगाङाव जोंबो दै सानस्रिनाय समाव दैनि दाहारजों जोङो भुगिनो गोनां जाखांबाय सिगाङाव दैनि बारै ओरै जोङो न'खर आबाद थानायाव जों दैजों बारसननो गोनां बारसनलांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोङो दैखौ सानस्रिनानै बारनो गोनां जायो

जोङो दै सानस्रिनाय बे हाबाफारि जोङो बोसोर गोदानफोराव हाबाफारि लायो बेयाव जों सानस्रियो आरो जों दै हिसाबै बारनायाव सानस्रिनो गोनां जायो

बे दै सानस्रिनाय जिथुखे खामानि बियो दैज्लां बोथोराव जायो जों दै सानस्रिनो रोङाबा दै बारनायाव जोंहा गोबां जेंना जेंसि सोमजियो जायनि खारनाव दै दैनि जौथायखौ मिथियैयाव जोङो बारनो गोनां जानायाव जों सानस्रिनो रोंनांगौ जानानै फैयो ओंखायनो जोङो दै सानस्रिनाय बे आदब खायदा बेयो आंनाव दङ आरो आं गुबुनखौबो बोरै सानस्रियो बोरै सानस्रियोबा दैखौ जों बारनो हायो जों बेखौ गुबुननोबो फोरोङो गासै दै सानस्रिनाया मोनथाम रोखोम आं मिथियो बा आं रोङो आं गुबुनखौबो बिदिनो दैखौ बोरै सानस्रिनानै बारो बेखौ जोङो फोरोङो फोरोंनो मोनखांबाय आरो दै सानस्रिनो रोङाबा दै बारनायाव जे गब'गोन बेयो रोखा खारन सानस्रिनो रोङाबा जों गोथौ दैखौ बारलांनायाव जोङो गबनो गोनां जायो आरो बे गबनाय समाव सोरबा सानस्रिनो रोंनाय मानसि जों मोनाब्ला निस्स्य बेयावनो जोङो दै मोनलोंनानै हयथ' थैनोबो गोनां जानो हागौ ओंखायनो दै सानस्रिनाय बे खामानियाव जोङो गोबां भुगिनांबाय दै मोनलोंबाय गब'नांखांबाय बिनि जिथुखे थासारि बेनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो दैखौ सानस्रिनो सोलोंनो गोनां जादों आरो बै बारनिफ्रायनो जोङो दै सानस्रिनाय हाबाफरि बे खामानिखौ जोङो रोंबोदों आरो जोङो दैखौ बोरै सानस्रियो जों गुबुनखौबो फोरोंखांबाय आरो दै सानस्रिनो रोङाब्ला मानसिया हय गबखागोन आरो गबयोबा बे गबनाय थासारिनिफ्राय हय मानसिया रैखाबो मोना जानो हागौ बेनिखायनो दैखौ दै सानस्रिनाय हाबाफारि जि आदब खायदा बेखौ जों रोंनांगौ

आरो सोरबाफोर दै सानस्रिनायाव रोङै सोरबा दैनि गेजेराव गबनायनि हाबाफारियाव भुगिनानै दङब्ला जोङो सानस्रिनानै बे मानसिफोरजोंनो बासायनो हायो ओंखायनो जोङो दै सानस्रिनाय हाबाफारि आं बेखौ मिथियो आरो रोङो बेनि थाखाय आङो दिनै आं बेखिनि बुंनानै दै सानस्रिनाय बिदि आं बेखौ रोङो होननानै आं फोसावनाय जाबाय